हाँ नमस्ते कैसी हैं मेरी कार ख़राब है उसमें मोबिल ओबिल पलटवाना था इंजन उनजन ख़राब हो गया है कहाँ पड़ेगा आपका गैरेज

सर्विसिंग का चार्ज उर्ज क्या होगा यह सब बताएँगी

मोबिल पलटना होगा तो उसका भी अलग से लगेगा

सफ़ाई

दो सौ सर्विसिंग का मोबिल पलटना होगा तो उसका भी बता दीजिए

और मेरी गाड़ी में एक टायर को बदलना भी है टायर भी ख़राब है

टायर भी बदलवाना होगा क्योंकि टायर पूरी गाड़ी की मरम्मत करवानी है मुझे

ठीक है पूरी गाड़ी की डेंटिंग भी करवानी होगी हाँ गाड़ी की डेंटिंग भी करवानी होगी सफ़ाई भी करना होगा थोड़ी गंदी हो गई है चलिए ठीक है तब हम आ रहे हैं पूरा टोटल ख़र्च कितना पड़ेगा बता दीजिए तब ठीक है ठीक है तो हम कल आते है आपके गैरेज पर ओके